मैं राधिका जी मैंने अपॉइंटमेंट ली थी आपके पास हेयर कटिन्ग के लिए जी आपके पार्लर में मुझे लेजर कट करवाने हैं ठीक है बाकि प्राइज़ वगैरह क्या है

ठीक है बाकि लेजर के कितने बताए आपने जी बहुत ज़्यादा नहीं है कुछ ठीक है तो फ़िर नहीं बाल में पैन्ट वैंट नहीं करवाना है टाइमिन्ग कितने बजे ठीक है और और कुछ एड्रेस एड्रेस ओके ओके मिडिल की पार्लर ठीक है

ठीक है नहीं रफ तो नहीं हैं बाकि थोड़ा सा आप संभालकर काटना क्योंकि मेरे बाल बहुत धीमे ए धीरे धीरे बढ़ते हैं तो ना बहुत हाँ थोड़े डैमेज टाइप के इ ए और झड़ते भी बहुत वह अपन मिलने के बाद बात कर लेंगे ठीक है ठी ठीक है ठीक है बड़ी बोल बाय